हाँ मैं बता सकता हूँ मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन कर सकता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में जो शादियाँ होती हैं विवाह होते हैं उसमें हमारे यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं जो आदमी होते हैं और जो औरतें होती हैं वो साड़ी पहनती हैं जो शादियों में जो फंक्शन में जो प्रोग्राम होते हैं वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है आप आइए हमारे यहाँ देखिए और जो हमारे यहाँ पर कल्चर में सांस्कृतिक डांस होता है नृत्य होता है जो आप देखेंगे तब आप भी बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है जो मध्य प्रदेश में इतने अच्छे तरीके से किया जाता है धूमधाम से मनाया जाता है तो आप हमारे मध्य प्रदेश में जरूर आएं और जब भी आएं तब आप मुझसे जरूर मिलें जिससे मैं आपको हमारे यहाँ भी शादियों का समय चल रहा है तो आप जरूर आएं जिससे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ धोती कुर्ता का जो पहनावा है वो मैं आपको भी पहनाऊँगा आप भी कहोगे हाँ आप उसमें भी सुंदर लगोगे और ज़्यादा जो हमारे यहाँ की संस्कृति है आप उसकी रूपरेखा में जुड़ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से करोगे और जितना हो सकेगा तो हम आपको यहाँ के आसपास के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे पंद्रह अगस्त पर कार्यक्रम होते हैं और जो सेलिब्रेशन जो संस्कृति के नृत्य होते हैं जो हमारे यहाँ स्कूल बने हुए हैं उनमें जो नृत्य होते हैं सांस्कृतिक स्कूल बना हुआ है एक अपने गाँव यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो हम आपको दिखाएँगे आपको भी लगेगा कि हाँ मध्यप्रदेश में जो संस्कृति है वो बहुत अच्छे तरीके की है जो शायद ही यह कहीं पर होगी तो इसलिए आप जरूर आयें बहुत धन्यवाद